हैलो अंजलि कोरोना दे चलदे तुसें लॉकडाउन दे बिच कि'यां पढ़ाई कीती ओह्दे बारे च सनाओ कोरोना बिच में पढ़ाई कीती मतलब ऑनलाइन क्लॉसेज़ लगदियां हियां साढ़ियां जेह्ड़िया मैडमां हियां ओह् साढ़ियां ऑनलाइन क्लॉसेज़ लैंदियां हियां ते ओह्दे बिच साढ़ा सिलेबस कम्पलीट होया ते ऑनलाइन साढ़े पेपर होये ते इस लेई साढ़ी पढ़ाई टफ ही ऑनलाइन डिफिकल्टी बी होई असें ई लेकिन बड़ा मज़ा बी आया टीचरें साढ़ा बड़ा मतलब अपना योगदान दित्ता साढ़ी पढ़ाई बिच उ'नें बड़ी साढ़ी मदद कीती ते ओह्दे थ्रू में टवेल्थ बिच अस्सी अस्सी परसेंट लैते ते बड़ी गै शैल पढ़ाई होई ऑनलाइन आखी सकनी में इक असें नया एक्सपीरियंस दिख सिक्खेआ असें उस बिचा की डिजिटल टेक्नोलॉजी दा यूस करना बी आइया असें ई होर बी बड़े सारे मतलब चीज़ें दा पता लग्गेआ की कि'यां होई सकदा ऑनलाइन कि'यां होई सकदा सारा किश